हाँ मैं अक्सर पर्यटन करने तो निकलती ही हूँ निकलती हूँ और मैं दूर दूर के पर्यटन करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ क्योंकि दूर जाकर एक अलग हमको अनुभव प्राप्त होता है क्योंकि बाहर में मतलब बाहर के लोग कुछ अलग तरीके से रहते हैं उनका पहनना ओढ़ना रहन सहन खाना पीना सब कुछ बहुत अलग होता है बोलने का तरीका अलग होता है तो उससे मेरे को काफ़ी आच्छा लगता है अनुभव प्राप्त होता है मेरे को ये प्रतीत होता है कि हमको एक अलग तरीका सीखना चाहिए देखना चाहिए खाने का टेस्ट करना चाहिए और हर नए साल में मैं घूमने जाती हूँ और दूर की पर्यटन करती हूँ घूमना घूमने के और घूमने के जो पसंदीदा जगह है वो मेरे को दूर का ही अच्छा लगता है क्योंकि पास में हम जहाँ रहते हैं वहाँ का तो माहौल सब कुछ शांत है लेकिन दूर कहीं जाने के एक अलग अनुभव मिलता है वहाँ के खाना परंपरा संस्कृति और उनका अलग रहन सहन और रात रातें मतलब मैं मनाली में गई थी तो मुझे रात का महौल जो है वो बहुत पसंद है काफ़ी खूबसूरत लगता है और मनाली में तो बर्फ इतनी गिरती है ठंढ इतनी रहती लेकिन वहाँ घूमने का एक अलग अनुभव प्राप्त होता है जैसे कि मैं लास्ट मतलब पिछले साल गई थी घूमने के लिए तो वहाँ मुझे एक अलग देखने को चीज़ें मिली वहाँ कि लोग इतने अच्छे होते हैं ठंड इतनी रहती है पहनना ओढ़ना पड़ता है और ठंड इतनी होने के बावजूद वहाँ का वहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है ठंड इतनी रहती है फिर भी लोग सब काम करते हैं अपना और अलग प्रदेश होने के बावजूद भी लोग इतने दूर दूर से जाते हैं क्योंकि अनुभव उनको चाहिए रहता है और हमको तो दूर दूर जाना घूमना बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा रात में घूमना पसंद है एक बार मैं गोवा भी गई थी गोवा में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था